एह्दे च इ'ऐ कि अगर अस कोई चीज बनाने आं कोई बी चीज गी अगर अहें दिलै कन्नै बनाना चाह्ने आं अगर टीवी शो च कोई चीज चला दी ऐ जि'यां टीवी च अज्जकल बड़ी चीज़ां जेह्ड़ियां आनलाइन दसदे न रैस्पी बगैरा बनाना दसदे न एह्दे च केह् होंदा ऐ कि अस उसी पाज ते नेईं करी सकदे क्योंकि टीवी च इक उं'दा बी अपना टाइम होंदा ऐ टाइम ड्यूरेशन होंदा ऐ कि ओह् चीज उनें कोल्ले तक दस्सनी ऐ ते अस कोल्ले तक ओह् बनानी एह् इस करियै अस इन्ना करी सकनेआं आं टीवी शो गी दिक्खियै कि अस ओह् रैस्पी रिटन च लिखी सकने आं उसी लिखियै अस ओह् रैस्पी बनाने आस्तै किश चीज़ां इक्कठियां करी सकने आं फिर उसी अहें बनाई सकने आं हून यू ट्यूब दे थ्रु मिगी एह् लगदा ऐ कि अस इज्ली सिक्खी सक्कने आं बिड़िओज़ दिक्खियै बी अस इज्ली अगर साढ़े इंटरनैट्ट उप्पर अस दिखचै उस चीज़ गी अस कन्नौ कन्नी बनाई सकने आं कि एह् अगर अस कोई डिश बना दे आं कोई रैस्पी बना दे आं तो ओह्दे च तां उसी अस पाज़ करी सकने आं टाइम लेई सकने आं अगर ओह् चीज़ साढ़े कोला कोई ओह्दे च बधै दी ऐ घटै दी ऐ उसी अस डीपली दबारा दिक्खी सकने आं समझी सकने आं फिर ओह्दे दोबारा ऐड आन करी सकने आं कि भई टीवी शो च बी मैक्सिमम अज्जकल जेह्ड़े ने ओह् मास्टर शैफ़ जेह्ड़े ऐड दिंदे न बड़े सारे ऐसे अज्जकल टीवी च शो नै जेह्दे च हर इक बच्चा अपनी डिश गी अपनी रैस्पी दी सामनै रखदा ऐ सारें गी दस्सदा ऐ कि ओह् चीज कियां बनाई सकदा ऐ अगर टेस्ट चैक करांदे ने एह् बी चीज़ अच्छी ऐ बट्ट अगर अस एह् चीज खुद बनानी ऐ ते अस यू ट्यूबा पर दिक्खा दे आं बिड़िओज़ दिक्खा दे आं इं'दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि असें खुद बी घर बेहियै बड़ी सारी चीज़ें दा पता लगदा ऐ आ डेली अस नमीं कोला नमीं चीज बनाने दी ज्यादा ओह् रौह्ने आं पर फ़ास्ट फ़ूड दा ज़माना दिक्खेआ जा ता अज्जकल अस ज्यादा रूट्टी अस घट्ट करी गेदे आं खाना फ़ूड अस ज्यादा खन्ने आं क्योंकि एह् दिन ब दिन एह् चीज़ बधदी जंदी ऐ क्योंकि अज्जकल घर च कोई फ़ंक्शन होगा तां बी अस ज्यादा इ'यै डिश लाने दी कोशश करने आं कि अस फ़ास्ट फ़ूड लाचै कोई ऐसी डिश लाचै कोई ऐसी रैस्पी लाचै जोह्दे च असेंगी मतलब टेस्ट बी ज्यादा लब्भै होर ओह् चीज़ खाने च बी अच्छी होवै साढ़े हैल्थ बास्तै बी ठीक होऐ अगर स्हेई गल्ल कीती जा तां फ़ास्ट फ़ूड ऐ जेह्ड़ा ओह् हैल्थ आस्तै ते ठीक होंदा ई नेईं ऐ क्योंकि किश चीजां बड़ी फैट साढ़े शरीरै अंदर फैट गी ज्यादा बधाई ओड़दियां नं किश चीजां जेह्ड़ियां आयली होंदियां न ओह् साढ़े अंदर डाईजेस्टिब सिस्टम गी प्राब्लम करदियां न बट्ट मिगी ते इ'यै लगदा ऐ कि अगर अस कोई बी चीज बनाने आं ते ओह् सारें कोला पैह्लै ओह् डिश ऐ जेह्ड़ी ओह् साढ़ी साढ़े लेई हानिकारक नेईं होनी चाहिदी साढ़े हैल्थ बास्तै ठीक होनी चाहिदी ऐ ताकि ओह्दे कन्नै असेंगी कोई नकसान नेईं पुज्जै साढ़े शरीर दी कोई कश्ट नेईं होवै ते कोई बी चीज़ ऐ अस टीवी शो दे दबारा बी जेह्ड़ी ऐ ओह् बनाई सकने आं सिक्ख़ी सकने आं उसी होर ज्यादा कोला ज्यादा अस यू ट्यूब उप्पर बी दिक्खने आं कि यू ट्यूब पर अज्जकल मैक्सिमम सारें अपनी अपनी बिड़िओज़ अपलोड कीती दी होंदियां न इक रैस्पी बनाइयै क्योंकि एह्दे कन्नै बड़े सारे लोक जेह्ड़े जागरूक होंदे न उनें बी लगदा ऐ कि अस बी अपनी अपनी किचन च कोई ऐसी चीज बनाचै जिसी अस लोकें कन्नै शेयर करचै ताकि लोक बी इस चीज दी जां किसी बी रैस्पी दी अपने घर अपने हत्था बनाने दी कोशिश करन होर एह्दे कन्नै जेह्ड़ा ऐ इक नैटवर्क सिस्टम ऐ जेह्ड़ा ओह् बी बधदा ऐ बड़े सारे लोक न इसी दिक्खियै जेह्ड़े जागरूक होंदे न मिगी लगदा ऐ कि असें गी बी कोई ना कोई वीडियो अपलोड करनी चाहिदी कोई चीज अपनें हत्थां घर बनाइयै यू ट्यूब उप्पर अपलोड करनी चाहिदी ऐ कल ई अगर कोई कुसै गी मौका लगदा ऐ फ्ही ओह् इक इस चीज च बड़ा प्रोफैशनल होइयै ते उसी मी लगदा ऐ कि टीवी शो च बी जाना चाहिदा ऐ इक अपना अपनी इक पैह्चान बनानी चाहिदी ऐ की जे चाहें ओह् कुड़ी ऐ चाहें मुड़ा ऐ उसी बी अग्गे बधना चाहिदा क्योंकि अज्जकल दे टाइम च कुकिंग ऐ जेह्ड़ी ओह् ते मैक्सिमम करी गै लैंदे न सारे निक्की मुट्टी पर जरूरी नि ऐ न के एह् सिर्फ कुड़ियां गै करन एह्दे च मुड़े बी ज्यादा अग्गें रैंह्दे न केईं मुड़े ज्यादा इंट्रैस्ट दिंदे न अच्छा लगदा ऐ कि दौने जेह्ड़ी युवा जेह्ड़ी ऐ अज्जकल कोई बी कुड़ी ऐ चाहे मुड़ा ऐ मेल ऐ चाहे फीमेल ऐ सारें गी इस चीज च अग्गें रौह्ना चाहिदा ऐ क्योंकि सारें दी अपनी अपनी इच्छा होंदी ऐ कोई ना कोई चीज़ खाने दा सारें दे अपना अपना टेस्ट होंदा ऐ उ'आं अपने अपने टेस्ट दे अनुसार कोई बी अपनी चीज अपने किचन अंदर बनाई सकदा ऐ होर इस चीज़ दी दिक्खियै मिगी लगदा ऐ कि उ'नें गी हर इक चीज़ जो बी ओह् बनांदे न न्यू डिश जेह्ड़े बी बनांदे उसी अपलोड करना चाहिदा ऐ सारें कन्नै शेयर करना चाहिदा ऐ जरूरी नेईं ऐ कि कोई बी चीज़ आडर करियै गै लैचै असेंगी अपनें हत्थें बनानी चाहिदी ऐ एह्दे कन्नै अस अपने अंदर बी दिक्खी सकने आं साढ़े अंदर किन्नी काबलियत ऐ उस चीज दी करने दी अपनी अलग गै पैहचान बनाई सकनेआं